हेलो हा

हा केर था गाल्हायो मां वाटर वाटर सप्लाई था हा त मां तव्हां खे केतिरा फ़ोन कयां त तव्हां खणो ई न पिया फ़ोन हा त मूंखे पाणीअ जे सप्लाई जे बारे में गाल्हाइणो हो त इहे पाणी सप्लाई जे बारे में ॻाल्हाइणो हो कि त पाणीअ जो कोई नेम न टेम हीअं कहिड़ी गाल्हि आहे केॾी महिल सुबुह जो पंजे बजे केॾी महिल सते बजे केॾी महिल ॾहे बजे केॾी महिल शाम जो पंजे बजे केॾी महिल सते बजे शाम जो असां सत्संग ए ॿुधो त सही पहिरों मुंहिंजी ॻाल्हि हा पहिरों मुंहिंजी पूरी ॻाल्हि ॿुधो पोइ ॻाल्हाए जो तव्हां पंजे शाम जो पंजे बजे असां कोई सत्संग वेंदासीं वरी शाम जो छहे बजे कोई माण्हू होॾे वेंदो सत्संगु करणु वेंदो ॿुधणु वेंदो की सॼो ॾींहुं हिन पाणीअ जो इंतिजारु कबो ही थोरी ॻाल्हि थींदी आहे न को नेम आहे न को टेम आहे मां चयोमांव पहिरों तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो ऐं मतलब कि वरी श शा राति जो अठे बजे थो पाणी अचे नवे बजे थोरी असां टी वी ॾिसंदासीं सुबुह जो बि ॾियो न पाणी सुबुह जो टाइम थींदो आहे ॾहें यारहें बजे भई जीअं मर्द वञनि हली नाश्तो वाश्तो थी वञे मर्द हल तव्हां खे त ख़बर आहे सिंधी फ़ेमिलीअ में कहिड़ा पाण वटि गील हूंदी आहे त मर्द वेंदा ई कोन आहिनि नाश्तो निपटजंदो ई न आहे हिक टाइम त कयो न कम से कम हलो ठीकु आहे तव्हां खे जेको टाइम थो खपेव उहो कयो भली सुबुह जा ॾह कयो राति जा शाम जा अठि कयो पर हिक टाइम त ॿुधायो न मूंखे हे त कोई हो ई कोने मतलबु रोज़ु हाणे ॿुधायो तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि या पोइ तव्हां पंहिंजे माण्हुनि खे हिक टाइम ॿुधायो न असांखे उन हिसाब सां मैसिज कयो कि भई सुबुह जो ॾहें बजे पाणी ईंदो यारहें बजे पाणी ईंदो तंहिं हूंदे बि तव्हांजे छोकिरनि सा मां हिकु दफ़ो ॻाल्हायो ऐं चयोमानि कि भई बारिश जो मौसम आहे झुड़ लॻो पयो आहे सॼो ॾींहं थोरो पाणीअ में कचिरो थो अचे त सब इहो त ध्यानु तव्हां खे ॾियणो आहे न असां थोरी ॾींदासीं असां जॾहिं पैसा ॾियूं बि था पिए कयूं बि था पोइ छाजे लाइ असां ऐॾी मगजमारी कंदासीं त न को टाइम न को वरी पाणीअ में तव्हां पहिरीं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी वठो पूरी वरी पोइ उन में कचिरो थो अचे पाणीअ में थोरो त साफ़ु थियल पाणी अचे केतिरो भई मां पाणी न थी पी सघां मूंखे मज़ो ई नथो अचे पाणी पीअण में ईअं पाणी मे मेरो बि थो अचे थोरो घणो उहो थो हलो मां सम्झी थी सघां भई कॾहिं कॾहिं ईअं ॻाल्हि थिए पर ईअं त रोज़ थी ईअं वारी ॻाल्हि थिए को नेम न को टेम न को सफ़ाई ऐं पाणीअ मूका पाणी पाणीअ सां अगरि किन्नो पाणी पीअंदासीं त बीमारियूं थी थियनि पयूं तव्हांखे ख़बर आ्हे झुड़ में केॾी बीमारियूं पाणीअ सां ई डेंगू फैलंदो आहे पाणीअ सां ई मलेरिया फैल मच्छरनि सां मलेरिया फैलंदो आहे डेंगू फैलंदो आहे हा पर ईअं थोरी कबो आहे नंढा ॿार आहिनि मुंहिंजा घर में ॿे ससु सहुरा आहिनि फेमिली आहे पोइ मां ऐं मां वञां थी कॾहिं त पोइ पाणी अची थो वञे पुठियां त पोइ मूंखे ॿुधणो थो पए न भई पर हिकु टाइम त कयो न

शुख़ुरु शुख़ुरु शुख़ुरु मां शुख़ुरु तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झी शुख़ुरु तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झी तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी पर ईअं मां हाणे वरी दिक़त न ॾिसी ॾिसां मुंहिंजो मुंहिंजो कम थो छुटिजी वञे शाम जो थो पाणी अचे पर मां ॾाढी परेशान थी थियां पाणी भरियां कि न सत्संग ॿुधा कि न वॉक वञा वरी पाणीअ में कचिरो बि थो अचे पर शुख़ुरु शुख़ुरु तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी ऐं महिरबानी तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी हाणे तव्हां ईअं मुंहिंजी ॻाल्हि यादि रखो ऐं जल्दी खां मतलबु जल्दी खां जल्दी यानी कि सुभाणे अगरि पाणी अचे थो त मूंखे पहिरों टाइम जो मैसिज जे द्वारा या कंहिं बि तरीक़े सां मूंखे इतिलाहु कयो कि मां ओॾी महिल पाणी भरण लाइ प्रेजेंट हुजां पंहिंजे घर मौजूदु हुजां त तव्हांजा ॾाढा ॾाढा महिरबानी ऐं तव्हांजे छोकरनि खे थोरो सम्झाए छॾियो जीअं बि आहे तव्हां खे ही सभु करिणो आहे शुख़ुरु शुख़ुरु महिरबानी महिर हा हा हा टुंगी ॻाल्हि हा चङी ॻाल्हि चङी ॻाल्हि चङी चङी ॻाल्हि हा मां सम्धयम मां सम्धम मां सम्धम दादा मां सम्धम सॼी ॻाल्हि सम्धम ॾहें बजे अची वञे पाणी ॾहें जा साढा ॾह बि थी वञनि त बि ठीकु आहे शाम जो त न खपे पाणी बिल्कुलु न खपे शाम जो पाणी ऐं शाम जो ऐं थधो थिए पीयूं त सही न सॼो ॾींहुं पाणी सॼो ॾींहुं थो हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा हा हा हा न थींदो आहे कॾहिं कॾहिं ई सभिनि खां थींदो आहे तव्हांसां बि थियो हूंदो हा महिरबानी तव्हां मूंखे अॼ अटेंड कयो आहे सुठी तरह मरहिबानी तव्हांजी महिरबानी वॾी वॾी महिरबान सुभाणे खां पाणी टाइम ते अचे बसि हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ॿुधाईंदमि हाणे त तव्हांजो नम्बर पको थी वियो आहे मूंखे मां यादि बि करे छॾींदसि तव्हांजो नम्बर त मां किथे ॿाहिरि हुजां तॾहिं बी तव्हांजी फ़ोन करे ॿुधाए छॾां हा हा हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे रखूं हाणे फ़ोन हरि ओम हरि ओम हरि ओम सदा ख़ुशि रहो सदा